हमारे इधर जो है बिचौलिया गेहूँ का समय होता है जैसे गेहूँ हमारा किसानों का जितना है शोषण करते हैं जैसे हो गया कि हम लोग का गेहूँ कट गया है दबा गया है तो वह लोग आते हैं कम रेट में ले लेते हैं जो कि हम आगे बढ़े मंडी में पहुँचे तो वहाँ अच्छे रेट में बिकेगा तो आते हैं पहले यहाँ से कम रेट में चले जाते हैं हम लोग वहीं आगे जाएँ मंडी में जाए तो वहाँ अच्छे अच्छे पैसे से जो है हमारा किसानों का जो है गेहूँ है चावल है जो भी है अच्छे से हम लोग का बिक्री हो हम लोग का पैसा बढ़िया मिले तो जो कि यह बिचौलिया जो है मुनीम टैइप के है यह लोग ज़्यादा ही शोषण कर रहे हैं आगे बढ़े हम लोग का पैसा बढ़िया मिले इतना मेहनत हम लोग इतना मेहनत करते हैं किसान कितना मेहनत करते हैं पहले गेहूँ बो उसके बाद पहले जुताई करो गेहूँ बो पानी भरो और काफ़ी मेहनत होता है हम लोग कितना मेहनत से करते हैं वह वह लोग आते हैं कम रेट में लेकर चले जाते हैं और वही जाकर आगे वह अच्छे पैसे से बेच बेच देते हैं हम लोग का कम पैसे वही हम लोग का मंडी में जाएँ मंडी में अच्छा पैसा मिले और हम लोग का बढ़िया से फायदा हो और ऐसे मतलब धान का समय हो जाए धान हम लोग धान लगा दिए इतना मेहनत होता है पानी भरे और बढ़िया खाद डाले ले आकर महँगा महँगा हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और पैसा भी खर्च होता है और जब हम लोग का किसानों का हो जाता है अन्य तो वह आते हैं कम रेट में लेकर चले जाते हैं तो इन लोग का शोषण किसानों का ज़्यादा कर रहे हैं और आगे यही हम लोग का किसानों का जो है अन्य जाए मंडी में सीधा सीधा यह लोग कम रेट में ले लेते हैं वहाँ जाए तो वहाँ हम लोग का अच्छा पैसा मिले तब हम लोग को संतुष्टि हो और नहीं तो यह लोग शोषण ज़्यादा ही कर रहे हैं जब हो जाता है तब लोग तुरंत आ जाते हैं और कम रेट में लेकर चले जाते हैं वही अच्छे रेट में बेच देते हैं तो इन पर जो है हम थोड़ा बोलना चाहते हैं कि ध्यान दिया जाए नहीं तो किसानों का घाटा हो रहा है किसानों का शोषण हो रहा है तो किसान जो है इस पर ज़्यादा ही थोड़ा ध्यान दिया जाए इतना मेहनत होता है हम लोग खाद डालेंगे पहले गेहूँ बोए उसके बाद जामे तो पानी दे पानी देने के बाद खाद्य छींटे खाद्य छींटने के बाद फ़िर फ़िर जब हो जाए तो कटवाई करें कटवाई करने के बाद दवाएँ करें तब वह मिलता है कैसे भी तो जो हम लोग को किसान का होता है और वह लोग आएँगे कम दाम में लेकर चले जाएँगे तो इसको थोड़ा ध्यान दिया जाए और यही आगे बढ़े मंडी में जाए तो हम लोग को अच्छा पैसा मिले तब हम लोग थोड़ा दिल का संतुष्टि हो नहीं तो यह लोग आते हैं जो मुनीम टाइप के हैं बिचौलिया आकर लेकर चले जाएँगे कम दाम में वहीं जाकर अपना अच्छे दाम में बेच देते हैं और किसानों का शोषण होता है तो इस पर थोड़ा जो है कि ज़्यादा ध्यान दिया जाए